मां योग खे पंहिंजी दिनचर्या में मां डेली शामिलु कंदो आहियां हीअंर त मुंहिंजी उमिरि सठ साल थी वयी आहे त मूंखे बी पी शुगर जी बि शिकाइत रही बटीह साल जी उमिरि में मुंहिंजी जेका शुगर आहे हूअ बॉडर क्रोस करे पई त पोइ मां पंहिंजी जिन्दगी जा जेके बि कम हुया ज जल्दी जल्दी कंदो वियुमि दौड़ी भजी कंदो हुयुमि त असां जमना पार गांधी नगर रहंदा हुआसीं गीता कलॉनी त उते पोइ मां य योगा क्लास अटेन कयी उते मूंखे मुंगे मुंहिंजे गुरु जी मूंखे ट्रेनिंग ॾिनई बारहं तेरहं साल उते मां योगा कया त हाणे मुंहिंजी दिनचर्या में मॉर्निंग में कलाकु ॾेढ कलाकु मां योग जरूर कंदो आहियां पार्क वञी करे त उते मुंहिंजो ग्रुप आहे त उते मूंखों ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि मुंहिंजा दोस्त ठही विया आहिनि इलाही त उन्हनि खे मां सेखाईंदो बि आहियां त फ़्री में मां क्लास ॾींदो आहियां उनमें कोई मुंहिंजो मुंहिंजी इहा शेवा भावना आहे की समाज में सभु स्वस्थ्यु रहन ख़ुशि रहन ऐं समाज में मुंहिंजी शेवा या जे समर्पित रहे ऐं मां समाज सां इनजे थ्रू जुड़यल रहां ऐं मुंहिंजे आसे पासे में सभु ॿार बुज़ुर्ग भेनरूं माताऊं सभु स्वस्थ्यु रहन त योग जो थोरो मूंखे शौंक़ु रहंदो आहे ऐं इन्हीअ खे मां बरकरार रहीनो आहियां इनमें मूंखे ख़ुशी बि मिलदी आहे मूंखे टाइम बि पास थी वेंदो आहे त इन्हीअ जे थ्रू मुंहिंजो ससे स समाज में सभिनी खां प्रेम ठहियल आहे सभु अ अ आसे पासे घर ईंदा वेंदा आहिनि ख़ुशि रहंदा आहिनि मुखों मां बि उन्हनि खां ख़ुशि रहंदो आहियां त हे त वणण वारी शइ आहे जेतिरी थी सघे शेवा करे माण्हू ऐं जेतिरो वंडदो ओतिरो ख़ुशि रहंदो असांजो भाव आहे की ख़ुशियां वंडो ऐं खुशियां झोली भरे करे घर खणी अचो त इहा मुंहिंजे नेचर में आहे योग मूंखे ॾाढी खुशी मिलंदी आहे थैंक्यू